کچھ اردو کتابیں جو سچے واقعات پر مبنی ہے اور بہت مقبول ہیں ان میں شامل ہے راجہ گدھ ازبانو قدسیہ اگرچہ یہ مکمل طور پر سچے واقعات پر مبنی نہیں ہے لیکن اس میں شامل کئی واقعات حقیقی زندگی سے ماخوذ ہیں یہ کتاب انسانی نفسیات اور معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالتی ہے اس کی دلچسپی کا سبب اس کا فلسفیانہ انداز اور انسانی فطرت کی گہری تفہیم ہے کاروانِ زندگی از قرۃ العین حیدر یہ قرۃ العین حیدرکی آپ بیتی ہے جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے اہم واقعات اور تجربات کو بیان کیا ہے یہ کتاب ایک ادبی شاہکار ہے اور اردو ادب کی اہم تصنیف ہے جو قاری کو مصنفہ کی زندگی کی کہانی اور تاریخ کے اہم واقعات سے جوڑتی ہے آبِ گم از مشتاق احمد یوسفی یہ مشتاق احمد یوسفی کی آپ بیتی ہے جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے دلچسپ اور مزاحیہ واقعات کو بیان کیا ہے اس کتاب کی دلچسپی کا سبب اس کا مزاحیہ انداز اور روزمرہ زندگی کی لطافتیں ہیں جو قاری کو ہنساتی بھی ہے اور سوچنے پر مجبور بھی کرتی ہے زاویہ از اشفاق احمد یہ مختلف مضامین کا مجموعہ ہے جو اشفاق احمد نے مختلف موضوعات پر لکھے ہیں ان مضامین میں شامل کئی واقعات سچے ہیں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتی ہے اس کی دلچسپی کا سبب اس کا عمیق مشاہدہ اور فلسفیانہ طرزِ تحریر ہے یہ کتابیں نہ صرف دلچسپ ہیں بلکہ یہ ہمیں ہماری معاشرتی تاریخی اور ثقافتی ورثے کے بارے میں بھی بہت کچھ سکھاتی ہے یہ کتابیں انسانی تجربات جذبات اور معاشرتی مسائل کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے